آپ نے حال ہی میں اپنی ملازمت تبدیل کی ہے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے نئے آجر کو پچھلے آاجر سے آپ کے انکم ٹیکس کی تفصیلات آپ کے نئے آاجر کو موصول ہوں آپ کے انکم ٹیکس کی تفصیلات موصول ہوئی ہیں یا نہیں اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے ایک مونولوگ ریکارڈ کرنا ہے تصدیق کے لیے اپنے ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنے کے اپنے منصوبوں کا ذکر کرنا ہے

تو اس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ میں نے حال فی الحال میں ہی ایک نوکری میں تبدیلی کی ہے میں نے ابھی دوسری جگہ نوکری کی ہے جہاں پر مجھے جہاں پر مجھے چیک کرنا ہے کہ انکم ٹیکس کا کیا طریقہ ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ جو میری تنخواہ ہے اس میں سے میرا آئی ٹی آر کٹا کرے گا یا نہیں اور اس کے لیے میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں اپنی بات چیت کو رکھکھملہ اس بات چیت کو رکھ رکھنے کے لیے ہر دفتر میں ایک طریقے کی ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے تو پہلے مجھے اس ٹیکنالوجی کا پتہ کرنا ہوگا کہ میں جا کر سامنے سے گفتگو کر سکتا ہوں یا پھر مجھے ای میل کرنا ہوگا جب مجھے یہ سب جانکاری حاصل ہو جائے گی پھیھر میں جو میرا آئی ٹی آر سے ریلیٹیڈ ہوگا وہ ساری چیزیں میں ساری چیزیں سمجھ پاؤں گا